आजिखालिथ' रावबो मावला रावबो बिदिनो दानि सेंग्रा सिख्लाफ्राथ' अबेहायथ' मावबावो मा होनो सोरथो माइ गायबावो आजिखालिथ' बांसिनानो गायला जा गायो बे गामि गामि सिं सिंनि गायलाबायो टाउननाथ' गायखाया ओरैनो बुंनो थाङोब्ला ओंखायनो आंनिबाथ' गायब्ला मोजां टाउनफोरनाबो थांनानै गामिफ्राव ओरैनो बिबै बिबौफोरनि गामिफ्राव थांलाबायनानै गायहैनांगौ सम सम बिदिनो मावनो बुङो मावनो थाङोब्लाथ' मेल्ला दं मा होनो गामिफ्राव हाफ्राथ' मेल्ला थाखायो आजिखालि गोदोनि समाव जोंनि आबै आबौमोन खोन्थानाय मथेब्लाथ' मोसौजोंनो हालेवजोबोमोन दाथ' अबाय मोसौजों हालवो दाथ' ट्रेक्टरजोंसो हालेवजोबो आरो गोबां सोलायनायबो नुबाय जों गोदो उन्दै उन्दैयाव बिदिनो मा होनो नांगोलफोरजों हालेवनाय नुयोमोन दाथ' ट्रेक्टरजोंसो हालेवजोबखायो गासैबो आरो आथिखालावथ' नों जेबो इरिगेसननिफ्राय जेबो माबा मोनखाया अखाखौसो जोंना नेनानै हालेवनांगौ जायो अखाजोंसो